دہلی شہر کے اندر بڑے بڑے مذہبی ادارے ہیں اور بڑی تنظیمیں قائم ہیں جو اپنے اپنے مذہب کی وکالت کرتے ہیں اور اُس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں جیسے جیمس چرچ ہو گیا جس میں کرسچن لوگ اپنی عبادت کیا کرتے ہیں اور اپنے دین کے نشر و اشاعت کرتے ہیں اُس کے علاوہ دہلی کے اندر جامع مسجد بہت مشہور ہے جس میں مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں اور اِسی طرح دہلی کے اندر بہت سارے مندر بھی ہے جس میں ہندو سماج کے لوگ اپنی اپنی پوجا کرتے ہیں اور اپنے ہندوانی رسم کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں